میں نے اپنی زندگی میں سب سے زیادہ مہم مہم جوئی کا سفر جو کیا تھا وہ تھا جب ہم اسکول کی طرف سے ایک ایجوکیشنل ٹرپ پہ گئے تھے تو وہ جو ہے وہ اس کے لئے میں بہت زیادہ ایکسائیٹیڈ تھی کیونکہ وہاں جا کر ہم پہلی دوسرے شہر گئے تھے اپنی ایجوکیشن ٹرپ کے لئے وہاں جا کر ہم نے جے پور گئے تھے وہاں پر جا کر ہم نے وہاں کی جو ہسٹوریکل پلیسیز ہیں اس کے بارے میں بہت زیادہ معلومات حاصل کری تھی تو وہ سب وہ سبھی یہ ساری فورٹس اور وہاں کی فورٹس اور ساری پرانی ہسٹوریکل چیزیں جو تھیں انہیں کی وجہ سے وہاں بہت زیادہ پرجوش تھی کہ مجھے وہ دیکھنا تھا اور ان کے بارے میں معلومات حاصل کرنی تھی تو یہی میری زندگی کا سب سے زیادہ مہم جوئی کا سفر تھا